जोंनि बर'फोरनि जामुफोरनि गेजेराव बिदिनो अनला अनलाजों मेवाजों संनाय सबाय ओंख्रि आरो बिनिफ्राय नारजि ओंख्रि आरो ओनिफ्राय मैथाजों नाजों संनाय बेफोरो माखासे ओंख्रिफ्रानो जोंनि जामुफोरनि गेजेराव गुबैयै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे जामु दा बे जामुफोरनि गेजेराव संनायाव इसे गोबावसिन लाग्रा आरो बेयावहाय माखासे जिनिसखौ होनांगौ जानानै फैयो बे ओंख्रियानो जादों बे जामुवानो जाहैदों नारजि ओंख्रि बे नारजि ओंख्रिखौ मोजाङै सङोब्ला सिगाङाव बे नारजि बिलाइखौ नारजि गोरानखौ दैयाव सोमहाबनानै दोनगोरनांगौ आरो बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय जोंहा खारदै दङ बर'फोरनि खारदै जेरै सबायनि खारदै आरो बिनिफ्राय बेसरनि खारदै बेफोर खारदैखौ सिगां सिगां गोबाङैनो सरनानै लागोरनांगौ जायो बेनि उनाव बे नारजि बिलाइखौ संनोसै समाव बिब्दिनो नारजि बिलाइखौ मोजाङैनो सिफ्लेनानै सुनानै दोआव संनायाव मोजां रोखोमैनो खारदै होनानै बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय नाजानाय जायो बे नाजानायनि गेजेरजों बेवहाय थिग रोखोमनि थिग रोखोमनि खारदै होवाब्ला बे खारदैजों बे बे माने नारजि ओंख्रिया गेब्लेयाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो मोजां रोखोमै गेब्लेहोनोब्ला बेवहाय जोङो खारदैखौ मोजाङैनो होनांगौ आरो बे ओंख्रिखौ मोजां रोखोमै गोथाव संनोब्ला बेवहाय बायदि रोखोमनि मसला मसलि बेफोरखौबो होनांगौ आरो बिनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा बांसिनैनो बे नारजि ओंख्रिखौ अमा मेजेमजों संनानै फोमोन्नाय जायो आरो बे ओंख्रिखौ बर'फ्रा गोथावसिन ओंख्रि सान्नानैबो लानाय जायो दा बेखौ संनायाव जोंहा गोबां समबो बाहायनांगौ जायो बेनि थाखायनो नारजि ओंख्रिखौ जोङो संनायाव गोबाव सम लानायनि थाखायनो जोङो बेयावहाय माने खारदैखौबो जोङो बुरजासिन होनांगौ जायो ओं बिनिफ्रायसो जोङो खारदैखौ होनानै नारजि ओंख्रिखौ फोमोननो हायो